ہلو کیا میری بات اولا والے سے ہو رہی ہے جی جی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے فون کیا تھا تو آپ آ رہے ہیں کیا اچھا آ رہے ہیں کدھر سے آئیے گا نہیں نہیں جامعہ ہو کر کے نہیں آئیے گا ادھر ادھر نویڈا ہوتے ہوئے آئیے گا کیوں کہ مجھے صبح جو ہے آٹھ بجے ٹرین پکڑ گاڑی پکڑنی ہے اچھا تو ٹھیک ہے تو ٹائم پہ آ جائیے آپ جتنا جلدی ہو سکے کیوں کہ مجھے آٹھ بجے میری گاڑی ہے ٹھیک ٹھیک ہے آئیے